ओव आह माबा माबा आंनो आव आंनि फिसालाखौ नोंसानि स्कुल आवहाय माबा सोहैनोनागिरदोंमोन आङो फिसखौ सोंहरदोंमोन एडमिसन एडमिसन फिस आ बिसिबां अह सिक्स थाउसेन्ड आमफ्राय आमफ्राय मन्थलि फिस आ मन्थलि फिस गैया माने डायरेक्ट सिक्स थाउसेन्ड

आह आह अह हस्टेल दोनगोन हस्टेल फिस आ बिसिबां आमफ्राय माबा हस्टेल अ थानाय जानाय फ्रि अह आह होमबा एडमिसन एडमिसन फिस लायाना माबानिखौ हस्टेलनिखौ आह आह अह मन्थलि अह आमफ्राय आमफ्राय मा आव मा बुङामोन एडमिसन आ सिक्स थाउसेन्ड आमफ्राय हस्टेलना मन्थलि थ्री थाउसेन्ड

जेबो प्रब्लेम गैया ना आह आमफ्राय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाया खयथायाव खयथायाव मोनजायो थाय

मेलायाव

आव मेम बिदिनो गामोन नङाबा समफोर लायनाय जासिगोन आव मेम खिन्थु मेम आङो थांबा खनसे कल खालामबावगोन आव बेनो थेंक इउ